हाँ मुझे पाँच तारीख याद है चार जनवरी दो हज़ार चार पाँच फरवरी दो हज़ार पाँच छः अप्रैल दो हज़ार छः सात अगस्त दो हज़ार सात आठ दिसेम्बर दो हज़ार आठ